जानवर में से गाय मुझे गाय मिगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ ओह् गाय दी लोक मतलब की इक्क गौ माता मन्नियै उसी मनदे न ते असें बी अपने घर च गौऽ रक्खना चाहिदी ओह्दी सेवा करना चाहिदी नुहाड़े घर रौह्ने च नुहाड़े च बरकत होंदी घर च सुख शांति होंदी नुहाड़े गूंत्तर कन्नै घर सुच्चा होंदा लोग ओह्दी पूजा बी करदे न ओह्दे रक्खने दे असेंगी फायदे बी बड़े न असें ई दुद्ध बी दिंदी मक्खन ओह्दी बजह कन्नै आंदा दे मलाई कन्नै आंदा घ्योऽ ओह्दे कन्नै निकलदा असेंगी ओह्दे रक्खने दे बड़े फायदे न इस गल्ला गौऽ मिगी बड़ी पसंद ऐ कोई बी होऐ अस गौऽ माता गी मन्नने बी हैन होर गौऽ माता दी सेवा बी करना साढ़ा धर्म ऐ साढ़ा कर्म ऐ असें करना चाहिदी जेह्ड़े बजह कन्नै साढ़े घर बिच सुख शांति ते बरकत बी होंदी होर असें ई बी सुख दिंदी ओह् असें ई बाद्धा बी दिंदी असेंगी मतलब की अग्गें बधने दी इच्छा बी दिंदी साढ़े घर बिच अगर कोई मृत्यु होई जा असें ओह्दा गै मतलब कि ओह्दा गै लड़ लाइयै अग्गें मतलब कि जाने आस्तै रस्ता बी थ्होंदा नुहाड़ी गै आखदे सुनने च आंदा हा ते साढ़े घर बोलदे हे कि न्हाड़ी गै पूंछ पकड़ियै अग्गें जाने दा रस्ता थ्होंदा लोक इसी गौऽ गी बड़ा जादा मतलब कि बड़ा जादा पसंद करदे न कि ते अस बी इसी गौऽ गी मन्नने बी हैन मतलब कि रक्खने बी हैन होर अपने घर च सुख शांति बरकत दी इस्सै गौऽ कन्नै होंदी ऐ ते इस गौऽ गी अपने आपूं अस आपूं अस इसी केह् दिन्ने किश बी निं दिन्ने इसी उ'ऐ घाऽ बगैरा उ'ऐ भौऽ बगैरा इ'यै दिंदे न बड्ढियै होर केह् देना असें ई एह्दा बड़ा जादा फायदा होंदा बड़ी जादा असें लोकें गी असें लोकें गी सुख शांति बी इ'यै दिंदी होर एह्दी बजह कन्नै साढ़े अस अगर इक्क कुत्ता बी अगर घर च पालचै ओह्बी साढ़ी एह्दे कोला जादै साढ़ी रक्षा बी करदा साढ़ी सेवा बी करदा घर च दूऐ त्रियै बंदे गी आने दा मौका निं दिंदा साढ़ी मतलब कि साढ़े कन्नै रौंहदा बौंह्दा साढ़े आह्ले लेखै मतलब कि इक्क जानवर इक्क ओह् होई जंदा मतलब इक्क इन्सान दे रूप च साढ़े कन्नै गै रौंह्दा इस गल्ला असें ई मिगी बड़े अच्छे लगदे न एह्बी मतलब बड़ा अच्छा लगदे न कुत्ता पालना बी बड़ा बड़ा अच्छा होंदा ऐ पालना अपने घर बिच साढ़े घरै दी रक्षा साढ़े अस कुदै जाई बी छुड़चै तां बी पिच्छुआं साढ़े घर च कुत्ता ध्यान रखदा होर मतलब कि सारें इन्सान गी अपना समझदा घरै दी इक्क फैमिली आह्ले लेखा समझदा ते इस गल्ला इक्क गौऽ माता होई ते इक्क कुत्ता होइया एह् मिगी एह् मिगी बड़े जादा पसंद न होर इ'नेंगी रक्खना बी में अपना इक्क धर्म समझनी आं इस अपने घर बिच